ہلو جی جی بولیں بات ہو رہی ہے جناب جی بولیں نا جی جی میٹ دکان سے ہی میں بات کر رہا ہوں نہیں نہیں سر ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے نہیں نہیں سر میری بات سنئے نا سر یہاں پہ جو ہے نا اصل میں تازہ ہی گوشت بنتا ہے نہیں سر میری بات میری بات سنیے نا یہاں ہر روز تازہ فریش گوشت بنتا ہے سر جی جی بولیں نہیں نہیں سر سے کچھ ہو گیا لیکن میرے یہاں ہمیشہ تازہ ہی گوشت بنتا ہے سر تو سر میں معافی چاہتا ہوں نہیں سر میں سر میں پہلی مرتبہ شکایت سن رہا ہوں آپ کے ورنہ آج تک کبھی کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ جی جی سر نہیں نہیں سر ادھر سات سو ہی روپئے چل رہا ہے اصل میں نہیں نہیں سر ادھر سات سو ہی ملتا ہے باقی سر آپ کتنا لیے تھے او سر تو ایسا کیجئے نا سر اس کو لے کے آپ آئیے میں آپ کو دوسرا گوشت دیتا ہوں اس بار آپ کو میں پیسہ بھی کم لگاؤں گا آپ نے جو جی جی میں آپ کو چھ ساڑھے چھ سو روپیے لگا کر دوں گا یہ والا گوشت آپ بلو آئیے نا دکان دکان کے پاس میں دکان پہ ہی بیٹھا ہوں ابھی آپ آئیے نا ٹھیک ہے سر آئیے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر ٹھیک